ہر انسان کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کی تکنیکیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے کچھ کام آسان ہوتے ہیں جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے محنت مہارت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے میرے تجربے کے مطابق سب سے زیادہ مشکل تکنیک جس پر میں نے اپنا کام کیا وہ کڑھائی کی تکنیک تھی خاص طور پر ہاتھ سے کی جانے والی تفصیلی کڑھائی جس میں باریک دھاگوں کے ساتھ مخصوص ڈیزائن بنائے جاتے ہیں کڑھائی ایک ایسا فن ہے جس میں میں نے صرف مہارت بلکہ وقت آنکھوں کی تیز بینی اور یکسوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو اس کام کے دوران چھوٹے چھوٹے ٹانکے انتہائی درستگی کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں ذرا سی غلطی بھی پوری ڈیزائن کو خراب کر سکتی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایک دلہن کے لباس پر کام کرنے کو کہا گیا جس میں میں مکمل ہاتھ کی کڑھائی ہونی تھی جس میں مکمل ہاتھ کی کڑھائی ہونی تھی اس لباس پر گلابی سنہری اور سبز رنگ کے دھاگوں سے روایتی پھولوں اور بیل بوٹوں کا نقشہ بنایا جا جانا تھا یہ میرے کام کا سب سے مشکل لباس تھا اس پر کام کرنے میں مجھے تقریباً دو ہفتے لگے اور روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ڈیزائن نہایت پیچیدہ اور باریک تھا کئی جگہوں پر دھاگے الجھ جاتا یا سوئی بار بار ٹوٹ جاتی میری انگلیوں میں چھالے پڑ گئے تا چھالے پڑ گئے تھے لیکن جب میں نے آخری نتیجہ دیکھا تو دل کو تسلی ملی کہ محنت رائگاں نہیں گئی اسی تجربے سے مجھے یہ سبق ملا کہ مشکل ترین تکنیکیں بھی فائدےمند ثابت ہو سکتی ہیں اگر ان پر دل لگا کر محنت کی جائے یہ نہ صرف آپ کے مہارت کو نکھارتی ہیں بلکہ آپ کے اندر صبر اور استقامت جیسی خوبیاں بھی پیدا کرتی ہیں میرے خیال میں تکنیکی کاموں میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی وقت میں درستگی صبر اور مہارت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ہر فرد کی اپنی الگ مہارت اور پسند ہوتی ہے کسی کو سلائی میں مزہ آتا ہے تو کسی کو کڑھائی یا بلاک پینٹنگ پرنٹنگ میں لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے کمزور پہلوؤں پر کام کر کے انہیں مضبوط بنائیں آخر میں میں یہی کہوں گی کہ مشکل تکنیکی وقت مشکل تکنیکیں وقتی طور پر تھکا دیتی ہیں لیکن جب ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے جو لباس مجھے سب سے مشکل لگا وہی میرے فن کا سب سے بہترین نمونہ بھی ثابت ہوا